ہاں ہیلو وعلیکم اسلام کہئے ہاں ہاں چپل والے بول رہے ہاں کہیے سلیپر چپل لینا ہے ہاں چپل تو مل جائے گا چھ نمبر بھی ملتا ہے اس سے اوپر لیجیے گا اوپر بھی مل جائے گا اسے چھ نمبر سات نمبر آٹھ نمبر اس سے نیچے پانچ نمبر بھی مل جائے گا آپ کو جو چاہیے آئیے دوکان پہ مل جائے گا سارا چیز اپلبدھ ہے سلیپر میں ہے ارے ابھی اپنے ادھر جو چلتا ہے جیسے ایکوا لائٹ ہے ریلیکسو ہے لکھانی ہے موتی کا چپل آتا ہے کون بہت سارا اتنا لوگ کو یاد نام تھوڑی نا بہت سارا چپل ہے جب آئیے گا تو وہاں ہو جائے گا پرائز ابھی جو ریلیکسو اور جو چلتا ہے ڈیڑھ سو ایک سو بیس ایک سو دس سب رنگ کا ہے جیسا لیجیے گا جیسا اچھا لیجیے گا اتنا اوپر دام جائے گا

ارے سب مل جائے گا آپ آئیے گا تو اس میں جوتا آپ کو مل جائے گا جیسے ہو گیا چپل ہو گیا جیسے پیراگون کا ہو گیا مطلب سلیپر میں لیجیے گا تو ٹکاؤ کے لیے ریلیکسو ہے اس سے اچھا بھی ہے وہ ایک بار لائٹ چلا ہوا ہے ہ جوتا آتا ہے جوتا سب رنگ کا جوتا ہے کیمپس کا آتا ہے ادھر ہاں ہاں جب دوکان ہے تو اس میں سارا چیز اپلبدھ رہے گا سمجھے ہاں اس میں جو جو چیز چاہیے گا مل سکتا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اگر نہیں رہنے تو آڈر لے لیں گے اور نہیں نہیں میرے پاس سب اچھا دام بھی لگے گا اچھا سامان بھی ملے گا اس میں کوئی شکایت نہیں ملے گا ریٹ ایک دم آپ کو بڑھیا ریٹ دیں گے آپ کہیں بھی پتتا کر لیجیے گا اس سے اچھا ملے گا سب جگہ سے اچھا ملے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک آئیے ٹھیک ہے